سر درد سر درد ایک عام سی چیز ہے جو ہر انسان کو سر درد ہوتا ہے اکثر لگ بھگ گاؤں میں کچھ گھریلو علاج ایسے بھی کرتے ہیں لوگ چائے پی کے ٹھیک ہو جاتا ہے کوئی ہلدی لگا لیتا ہے کوئی تیل لگا لیتا ہے کوئی کوئی سر درد میں مالش کر لیتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے گاؤں بہت سارے نسخے ہوتے ہیں گھریلو مزاج ہوتا ہے کچھ چائے پی کے اکثر سب کے سر میں درد ہو سر درد ہونا عام بات ہے سب کا سب کو ہوتا ہے ایسا نہیں کہ کسی کو ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا ہے باقی اکثر لوگوں کو سر درد ہوتا ہے یہ ایک ایسی عام سی بیماری ہے جو سب کو ہوتا ہے سر درد سر درد ہونے کے لیے جیسے اس میں ہم چائے پی لیں تو آرام مل جاتا ہے کسی سے مالش کرالو تو آرام مل جاتا ہے دوائی کھا لو تو آرام مل جاتا ہے کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جاؤ تو وہاں پہ بھی ہاں دوائی دیتے ہیں اس سے بھی آرام ہو جاتا ہے جیسے کہ میں ایک بار گئی تھی ڈاکٹر کے پاس وہاں پہ ایک لڑکی کو بہت تیز سر درد ہو گیا تو اس کے بعد وہ ایک عورت آئی اس نے نا اس کا سر بہت اچھے سے مالش کیا اس کا سر درد یوں ختم ہو گیا ایک بار نہیں ایسی ہوتا سر درد عام سی چیز ہے اکثر لوگ اس میں چائے پی لیں تو آرام مل جاتا ہے یا کوئی کچھ ادرک کھالیں تو تھوڑا آرام مل جاتا ہے مالش کر لے تو آرام جاتا ہے تیل لگاتے ہیں تو آرام ہو جاتا ہے بہت سارے ایسے نسخے ہیں گھریلو جس سے سر درد آرام ہو جاتا ہے سر درد اکثر اکثر لوگوں کو پڑھائی سے ہونے لگتا ہے ٹینسن سے ہونے لگتا ہے تکلیف سے ہونے لگتا ہے یہ سب عام باتیں ہیں سر درد کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ نہ ہو یا ہو تو بہت بڑی باتیں اکثر لوگوں کو سر درد ہوتا ہے جیسے سر درد میں ہم سب اکثر لوگ چائے پیتے ہیں گاؤں گاؤں گھر میں یہ نسخے ہیں چائے پیتے ہیں تو بہت لوگوں کو آرام ہو جاتا ہے نورتن تیل لگا لیں تو بہت آرام مل جاتا ہے سر درد ٹھنڈا پانی سے گرم ٹھنڈا پانی سے سر کو سینک لے تو آرام مل جاتا ہے سر درد بہت عام ہے لیکن اس میں جیسے کہ سر درد ہم زیادہ پڑھائی کرتے ہیں زیادہ ٹینسن لے لیتے ہیں تو اس وجہ سے بھی سر درد ہو جاتا ہے ڈاکٹر حکیم کے پاس جاؤ تو وہاں پہ بھی ہو جاتا ہے کچھ لوگ ایسے ہی کچھ بھی دے دیتے ہیں گاؤں گھر میں جیسے پانی پی لیا تو بھی سر درد آرام ہو جاتا ہے تھوڑا سا ادرک کھلا دیں تو سر درد آرام ہو جاتا ہے ہلدی پی لو تو آرام ہو جاتا ہے سر درد چائے بنا کے پیو اکثر لوگ چائے استعمال کرتے ہیں چائے بنا کے پی لو تو سر درد آرام ہو جاتا ہے اور سر درد آرام ہو جاتا ہے اس کے بعد سر میں جیسے اتنا زیادہ بھی درد ہو تو انسان تیل لگاتا ہے گاؤں میں تیل لگائے تو بھی آرام ہو جاتا ہے سر درد بہت سارے ایسے نسخے ہیں جو سر درد کے لیے بہت سارے فائدے مند ہوتا ہے جیسے ہم سب سر میں درد اگر بہت ہوتا ہے تو کوئی سر باندھ لیتے ہیں رومال سے یا دوپٹہ سے تاکہ آرام ہو جائے او ہو بھی جاتا ہے لوگوں کو لگ بھگ اسی لیے سر درد کوئی بڑی بیماری نہیں ہے اگر اس کے لیے اپ بہت کچھ کام کر لو تو بھی سرد آرام ہو جاتا ہے ایسا نہیں کہ سر درد نہیں ہوتا ہے سب کو ہوتا ہے